औ दख'नाफ्रा बेसे बेसे उम उम माइदि गोनांआलाय मा दाम

ए हनै फिसाजो फिसाजोहाय बेलाय गामिआव हाबा दंनो बाव गानलांनो बिगासिनो बाव गांसे लांनो नागेरदां मिशिननिखौ लायो ना माइदि गोनांखौ लायो गावखौ लाना लायसै गाव माला

दानिया दख'नाया दाम खमसै हाय

औ औ औ मिशिन दख'नायालाय दाम जाबाय हाय दानिया दानि बोथोराव औ औ बे माइदि गोनांआबोथ' फनद्रस' गाहाम थाङो दख'ना बिदना बे दाउदैनिया औ औ आर बे उम दानि बाजारावलाय दामालाय गोसा जाजोबबाय नैबे जोंनि थिनालिफ्रावबो माबानिआनो फास'निआनो साराय सयस' सयस' जालाय लांबाय

औ दाम जाजोबबाय दानिया जायखिया औ दानोबो बाबायहाय दाना गोदो सिख्लायावसो दायोमोन

औ औ गोदोलाय जि दादोंमोन गोदो जोंनि समाव दा बुरिनायखाय जि बाबाय दानोनो खस्थ' बारा ना

उम आवा खुंदुं थुनो मोन

गोदो जोङो जि थुनो मोन आवा खुंदुंफोरखौ आर माइदि होबावदो आर थुनबावदो खम खस्थ' जायोहाय ना औ औ दे होमबा औ दे औ नायसै